हय म्हाका बरोवंक खूब आवाडटा म्हाका लिवपाची संवय आसा खास करून मी सकाळीं नाजाल्यार रातचा बरयतत जेवा शांत आसता तेवा म्हाका म्हाजा मन बरा रावता तेवा मन शांत आसता तेवा बरें विचार येता आनी म्हाका लिवपाकय मजा येता मी एक डायरी ना जाल्या नोटबूक तशी दवरतय कित्याक केवा केवा बरें विचार येतत तेवा बेगीनच बरोवन काडटय हो एक म्हाजो रुटीन आसा जां कांय केवा मनान येता ता मी विसारच्या पयलीं बरोवन काडटय मी डेलींत बरयत मात थोडा थोडा बरयतय पूण मी बरयतय मी बरोवच्या वेळार म्हाजो फोन आनी सगळात जावं मी डिस्ट्रेक्ट जातय ता मी सायडीक व्हरान दवरतय म्हाका म्हाजे लिवपाचेर विश्वास आसा आनीक थोडा थोडा जरी सदीत बरयलें जाल्यार तितून सुदारणां जाता एटलिस्ट धा पंदरा मिनटां तरी बरोवंक जाया आनी ह्या पद्दतीन मी म्हाजो डिसिप्लीन दवरतय आनी सगळ्यान मेन मूळ मी लियताना वाचतय मागीर म्हाका संवय बरी लागता आनीक सदी सदी एक नवीन नवीन बरें बरें विचार येता